मोबाइल ऐं टी वी जे कारणु असांजे मानव समाज खे अॼु जी तारीख़ में ॾाढो वॾो नुक़सानु थी रहियो आहे जंहिंजे करे हिनजी तर्फ़ु ध्यान ॾियणु ॾाढो में ॾाढो ज़रूरी आहे अॼु ॿारनि खे मोबाइल न ॾियो त ॿार नाराज़ु थी था वञनि गुसो था थी वञनि विढ़ण ते था अची वञनि टी वी बंदि कयो त ॿार चवनि था न टी वी ॾिसणी आहे छो जो आउट डोर गेम ॾींहुं ॾींहुं घटिजंदी थी वञे ऐं माण्हू घर में वेई करे सॼो ॾींहुं टी वी ऐं मोबाइल ते वेई करे पंहिंजी फिसिकल फिटनेस बि ख़राबु करे रहिया आहिनि ॿारनि जो विकास बिल्कुलु बि नथो थिए शारीरिक तौरु ते विकास थी नथो सधे छो जो सॼो ॾींहुं टी वी ऐं मोबाइल ते वेठा हुजनि था उन्हनि खे मना कई वञे थी त वरी वापसि वापसि हर वक़्तु हुन ॻाल्हि ते ॿहसि करे रहिया आहिनि भई हिनजे करे असांजे तर्फ़ु ध्यानु ॾियणु खपे इहो जो जेतिरो थी सघे ॿारनि खे ॿाहिरि जी तर्फ़ु वञण जी प्रेरित कयो वञणु खपे जीअं उहो वधीक आउट डोर गेम्स रांधि कनि ऐं जीअं पोइ तीअं पंहिंजो पंहिंजो मनु शारीरिक ऐं मानसिक विकास करे सघनि न त त छा हिनजो ॾाढो वॾो नुक़सानु थी रहियो आहे जेको असां ॾिसी बि रहिया आहियूं डे बाए डे जवाननि खे हार्टटैक अची रहियो आहे जवाननि खे तकलीफ़ू थींदियूं आहिनि ॾींहुं ॾींहुं जवाननि जी मौतूं वधीक थी रहियूं आहिनि जंहिंजो वॾे में वॾो नतीज़ो ऐं नुक़सानु इहो ई आहे जो मोबाइल ऐं फिजिकल फिटनेस घटि हुअण जे कारणु मोबाइल ऐं टी वी जे कारण बिल्कुलु बि आउट डोर गेम खतमु थी वञण जे कारण इहो वॾे में वॾो नुक़सानु आहे